तऽ कलाकारों हमहीं गैबै सारा चीज आब हम करबै तब तीन हजार खर्चा लागत आ नहि अपने किछु देबै जैसे गाना तऽ अपने आप खुदे ने गयबै गाना जब हँ गाना लिखल गाना छै कि गाना लिखबैबो करबै

नहि पंद्रह दिन से पहिले नहि होत किएकि हमरा समइये नहि छै समय मिलतै तब ने झुट्ठोके हम कहि दियै तो जरुरी छै हमरा लिए तऽ झुठ फुस बाला काम नहि होइ छै पन्द्रह दिन मतलब पन्द्रह दिन

देखियै हमरा समय नहि निकैल पयतै बहुत करबै ने तऽ हम बारह बारह दिन या दश दिन लेब दश दिनसँ पहिले अपनेके कहबै एकाध सप्ताहमे तऽ एकाध सप्ताहमे काम नहि होए पयतै ठीक ने अगर अपनेके बनबैके छै तऽ ठीक छै हमरासँ संपर्क करबै आँय नहि तऽ ठीक छै तऽ अपने पन्द्रह दिनमे सम्पर्क करियै नहि तऽ छोड़ि दियै

नहि ओहिसे पहिले नहि होतै